ऐसे मौसम में होने वाली बीमारियों से हम बचाव विभिन्न तरीकों से करते हैं जैसे बरसात के दिनों में पानी उबाल कर पीना और ठंड के समय समय में भी हम ठंड न लगे इसलिए पूरी तरह से हमारे शरीर को कपड़ों से ढक कर चलना गाड़ियों में चल चब चलते हैं तो हेलमेट वगैरह का उपयोग करते हैं और ऐसी सब्ज़ियों का उपयोग करते जो ज़्यादा संक्रमित न हो इस तरह से हम निम्न बीमारियों से बचने का प्रयास करते हैं और बच्चों को भी हम इसी तरह बचाने का प्रयास करते हैं